جی ہاں گھر میں دواؤں کے پودے لگانا بہت فائدے مند ہوتا ہے جیسے تلسی ادرک اور ہلدی یہ جڑی بوٹیاں نہ صرف کھانے میں ذائقہ بڑھاتی ہیں بلکہ مختلف صحت کے فوائد بھی فراہم کرتی ہیں قدرتی علاج اور اینٹی بایوٹک دونوں کی اپنی جگہ ہے قدرتی علاج بعض صورتوں میں ہلکے مسائل کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں مگر شدید انفکشن کے لیے اینٹی بایوٹک ضروری ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ دونوں کا مناسب استعمال کیا جائے اور ضرورت کے مطابق ڈاکٹر کی رہنمائی لی جائے